جی ہاں ہم فروٹ سیلر بات کر رہے کیا چاہیے آپ کو مل جائیں گے کیا چاہیے آپ کو ہمارے وہاں بہت سے پھل ملتے ہیں آم کیلے امرود پپیتا سنترے انار چیکو آڑو خربوز تربوز انناس کھجور بیر بہت سے پھل مل جاتے ہیں آپ کو کیا چاہیے مل جائیں گے کتنے چاہیے ہیں آپ کو ہمارے وہاں سبھی پھل فریش ہوتے ہیں فریش کر کے ہی بیچتے ہیں پیک کر دیں گے کب چاہیے آپ کو چار سو روپے کے ہوئے اس ٹائم مہنگائی بہت ہے موسم کی وجہ سے گرمی پڑ رہی ہے چار سو روپے کے ہوئے تو آپ تین سو دے دیجیے اس ٹائم گرمی بہت پڑ رہی ہے پھل بہت سب خریدتے ہیں اسی لیے مہنگائی زیادہ ہے پانی کی وجہ سے ٹھیک ہے اور کچھ چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک